جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپس کون سی ہے ان دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپس ہے انسٹاگرام ٹیوٹر اسنیپ چیٹ فیس بک نیٹ فلکس وغیرہ ہیں اور آپ نے یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اسمارٹ فون کے کچھ فائدے اور نقصان کیا ہیں جو آپ نے نوٹ کیے ہیں میں نے اس کے فائدے یہ نوٹ کیے ہیں کہ اگر جیسے ہمیں کسی دوسرے انسان تک اپنی انفارمیشن پہنچانی ہے تو وہ بہت فاسٹ یعنی نیٹورک کے تھرو پہنچ جاتی ہے کسی انسان سے بات کرنی ہے تو ہم اس کو آسانی سے کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں یا کسی انسان کو ہمیں کچھ فوٹو وغیرہ بھیجنے ہوں تو ہم وہ بھیج سکتے ہیں کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو ہم فون کے ذریعے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے نقصانات ہیں جیسے کہ ہم موبائل چلاتے ہوں تو ہماری آنکھوں پر بہت اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل پر بھی اثر پڑتا ہے دماغ پر جو اثر پڑتا ہے وہ سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور موبائل چلانے سے اس کے جو سب سے بڑا نقصان ہے انسان بالکل کسی بھی چیز کو کرنے کی نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں اور موبائل خود بخود کرتا رہے اور فائدے بھی بہت سے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ چیز ٹرانسفر کرنا پیسے لینا کسی چیز کو دیکھنا کسی انسان کو کال کرنا ہم آن لائن اسٹڈی بھی کرتے ہیں سب سے مین ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کے لیے اسٹڈی کرنا